ہندوستان کے ہر شہر میں الگ الگ طرح کی آب و ہوائیں ہوتی ہیں جیسے کہ ہندوستان کی ایک ریاست دہلی میں بہت سی انڈسٹری ہونے کی وجہ سے پولوشن کا ماحول ہوتا ہے جس سے زندگیوں کو نقصان بہت پہنچتا ہے اسی طرح سے جہاں ہریالی کا ماحول ہوتا ہے وہاں پر ہر کسی کی صحت اچھی رہتی ہے